रांदुनि जो महत्व इंसानी जीवन में रांदू जाम इम्पोर्टेंट आहिनि इंसानी जीवन में छाकाणि त रांदू कंदे कंदे असां चङियूं ॻाल्हियूं सिसूं था की असां प्रेशर में असांखे कीअं उन ॻाल्हिन खे सम्झी करे अॻियां वधिणो आहे ऐं जंहिं माण्हुनि सां अॼु तव्हां जंहिं टीम में आहियो उन सुभाणे अगरि उन जे अपोज़िट में था थियो त उन्हनि जो कीअं तव्हांखे रिएक्शन ॾियणो आहे त इहे जेके स्पोर्ट्स आहे उहा हिकु लाइफ जो पाट आहे त इन लाइ स्पोर्ट्स ऐं एक्टिविटी सभिनी खे जाम ज़रूरी आहे ज़िंदगीअ में करणु हमेशा माण्हू एक्टिव रहण बि जाम ज़रूरी आहे ऐं अगरि तव्हां स्पोर्ट्स में पाटिसिपेट कयो था त तव्हां ई कोशिशि ईअं हुजणु खपे की असां हिकु लेवल ते खेॾूं मां पाण डिस्ट्रिक लेवल था स्टेट लेवल ते स्टेट लेवल था नेशनल लेवल ते ब्रोंस मेडल सां गॾु बॉल बेडमिंटन स्पोट्स खेॾी आहे त मूंखे उन गेम बि चङी चङियूं शयूं ज़िंदगीअ में सेखारियूं आहिनि मां सिर्फ़ु हिकु ग्राउंड ते न खेॾी आहियां पर इहे एक्चुली मुंहिजे ब्रेन में जेके चेंजिस अचनि पिया स्पोट्स खेॾंदे खेॾंदे उहे एक्चुली असांखे लाईफ में बि जाम कमु ईंदा आहिनि की असां कीअं कंहिं प्रॉब्लम खे टेकल कयूं था कीअं अंडर प्रेशर खेॾी करे असां खेॾी करे उन जो सॉल्यूशन कढूं था कंहिं शइ जो त ज़िंदगी बि हिकु इन ई तरीक़े सां अॻियां वधाइणु खपे